ओं औ

अके अ अ अ

अ बेबायदि ट्रेडिसनेल फुड ओरैनोथ' जोंहा बे उदालगुरि एरियायावथ' बांसिन जाथिनि खेथ्र'आव नायोबोला बर' मानसिफ्रा बांसिननालाय थ' बिसोरनि बादै बिसोरनि जानाय लोंनायनि बादै फुडस फुड हेबिट्सनि बादै सोंदोंना नोंथाङा थ' बिथां बर' फुडस होननानै नायोबोला बिथांमोनहा बिबायदिनो अनद्लाजों दाउजों बिथांमोनहा बांसिन जानाय जायो आरो सबाइजों दाउजों अमा आरो नारजिजों बिथांमोनहा जानाय जायो आरो खारै खारै खारैजोंबो बिथांमोनहा मानि बिलाइ बिलाइफोरखौहाय माने जिखो जोङो मैखारि होनना बुङो आरो थ' बिखौबो बांसिन बिसोरो जानाय जायो खिन्थु

ट्रेडिसिनेल ब्रेकफास्ट होननानै बुङोब्लाथ' बिथांमोनहा बांसिन लावदुमखौ जानाय जायो आरो लावदुम आरो एनथाब आरो उम दैनि सिथावफोरखो जानाय जायो आरो एस ए ब्रेकफास्ट

बांसिन बिथांमोनहा अनद्लाखौ अनद्ला अनद्लाखौ प्रिफार खालामसिनाय जायो आरो अनद्ला बा मैखारि बेफोरखौ प्रिफार खालामो आरो बिसोरो

थेवबो एस ए हल मानो होनबोला उदालगुरियावथ' गोबां बिबायदिनो जाथि दङनालाय थ' ओं गावबागाव जाथिया स्पेसेलि बर'ना बर' थालि दं ओं ओं औ मेना प्राइसानो ओं

फेसटिभेल बर'फोरनि गेजेरावथ' बैसागु जायो

फुड फेसटिभेलखो आं बेबायदिहाय नुफेराखै खिन्थु इयुथ इयुथफोरनि नुदों आरो बाट बियाव बर' हिसाबै गैया आरो खिन्थु एस ए इयुथ फेसटिभेलनासो जायो आरो

बियो बहुद मोजाङो कुइसन बिखौहाय प्रिजार्भ खालामनो नांगौ बर' कालचारनि मानसिफ्रा मानो होनोबोला दाथ' जि आबहावा सोलिगासनो दायो गावनि समाजनि जिथु ट्रेडिसिनेल फुड बिखौ जाया लासिनो बहुद यांस्टार्सफोराव माने बांसिन बिथांमोनहा बहुद बेलेग कालचारनि इनफ्लुवेन्स जादों आरो बुंनो थाङोब्ला करियान इनफ्लुवेन्स बा बिदिनो अवेस्टार्न इनफ्लुवेन्स बिदि जादों आरो थ' आंनि साननायाखि बिथांमोनहा माहोनगोननो फुड गावबायदि ट्रेडिसनेल फुडखो प्रिजार्भ खालामनाया साबसिन होननानै आं सानो आरो नङाब्ला गोमालांगोनना आं बिखो सानो आरो आङो बर' थालि बर' थालिखो आङो प्रिफार खालामगोन आरोना ओं दे अवेलकाम अके अवेलकाम दे बाय ओं